यदि हमसभ कोनो पशुके पोषबाक लेल सोचै छलहुँ तऽ या फेर खरीदबाक लेल सोचै छलहुँ तऽ हमर इम्हर तऽ चाहे तऽ बूढ़ पुरान भेल आ नहि तऽ पशु चिकित्सक छलै इम्हरे हमर घरेके बगलमे हुनका हुनकासँ सलाह लेलहुँ यदि बूढ़ पुरान मानि गेल तऽ हुनका सङ्गमे लए कऽ गेलहुँ किनैत घड़ी आर यदि चिकित्सक छलथि तऽ हुनका लए कऽ गेलहुँ तऽ ओ सुझाव दैत छथिन जे ई नीक नस्ल छलै ई खराब नस्ल छलै ई दूध नहि देथिन ई एना करथिन तऽ ओहि हिसाबसँ हम हुनकर बात मानलहुँ आ जतय तक बात

विशेषज्ञ के छथिन तऽ हमरा तऽ हमरा लेल तऽ उएह पशु चिकित्सक विशेषज्ञ भेल आर पशु चिकित्सक से ई भेल ने जे ओ इहो बता दैत छथिन जे आगाँ भए कऽ ई कतबा दिन आर रहथिन तऽ हिनकर नस्ल ठीक रहतै आकि हिनकर आगाँमे यदि देखल जाए तऽ ई कतबा यदि गाय हम यदि किनलहुँ तऽ ई कतबा दूध दऽ सकैत छनि हुनका अनुमानक हिसाबसँ ई चीज सिद्ध भऽ जाइत छलै जे ई कतबा हमरा एहिमे कतबा ज्यादा लाभ अछि ई जानवरकेँ या फेर ई पशुकेँ खरीदयमे हमरा कतबा ज्यादा लाभ अछि तऽ हुनकर ई चीज विशेषतासँ हुनकर विशेषज्ञ कऽ विशेषता विशेषज्ञके अनुमान कही तऽ हुनका हिसाबसँ ई चीज सिद्ध भऽ जाइत छनि ताहि दुआरे हम बूढ़ पुरान या फेर पशु चिकित्सज्ञ से सलाह लैत छलहुँ